मस्त मस्त भाऊ मां पुछण थो चाहियां हिन दफ़े जेका आई पी एल टीम आहे उहा कीअं आहे कंहिं कंहिं खटे सघंदो आहे

अच्छा ईअं आया त जेकी इहा मुंबई इंडियंस आहे उहा हिन लॻे असांजो छो पर एतिरो ईअं छो ईअं हेॾो ईअं अच्छा त

हुन मां हिकु हुन मां ॿियो ॿिया प्लेयर केरु केरु आहिनि हलो हा अच्छा ऐं रविन्द्र जडेजा बि आहे न रविन्द्र रविन्द्र जडेजा कैच कैच सुठी पकड़ींदो आहे ख़बर पई आहे रविन्द्र जडेजा ऑल राउंडर रविन्द्र जडेजा नैक्स्ट मैच कॾहिं अथनि हुननि जी ॿ ॾींहं रखी करे कंहिंजी कंहिंजी आहे लखनऊ ऐं उनजी चेन्नई सुपर किंग अच्छा त कहिड़ी सुठी आहे मुंहिंजे हिसाब सां चेन्नई सही रहंदी न अच्छा घणियूं मैचियूं खटियूं अथऊं अॼु ताईं अच्छा त हिननि जी जेकी लखनऊ ऐं चेन्नई जी मैच आहे उहा किथे आहे अच्छा लखनऊ में आहे त भली चओ त टिकेट कढाए हलूं ठीकु आहे त ठीकु आहे त ॿुध न ॿ टिकेटूं कढाए छॾि न हिकु तुंहिंजी हिकु मुंहिंजी हा हा मां पोइ तोखे पंहिंजा पैसा जीपे करे थो छॾियईं

ठीकु आहे ठीकु आहे हा